पहले भारतवर्षमे भी फिल्म बनैत एलैए आओर अभी भी बनै छै पहिने जमानाके हिसाबसँ फिल्म भी आबैत रहलै क्वालिटीके लेकिन अभी फिल्मके क्वालिटी चेंज हो गेल छै ताकि पहिने स्क्रीनपर ब्लैक आओर वाइट देखाइ देत रहलै लेकिन अभी बढ़ियाँ क्वालिटी अबै छै रङ्गीन अबै छै जेकि मूवी देखयमे भी मनोरञ्जन अबै छै जेकि भारतमे जमानाके हिसाबसँ फिल्मसभके बढ़िआँ स्क्रीन आ रहल अइ कलर आ रहल अइ